हाँ मुझे पाँच नम्बर याद हैं एक सौ पाँच एक हज़ार बारह तीन हज़ार सत्ताईस दस हज़ार चार सौ बासठ सत्रह हज़ार नौ सौ दस